आमगेनी सालसेट तालुके जायती जाण्टी आसा कोणा गदें सारकी मेळना कांय जन देखून मोन सुद्दा गेल्या कित्याक तांकां दोतोर सारकी पळोवनाय आनी जायती त्रास भोगची पडटाय आमचे गोवमेंट सुद्दा आसा तें तांकां सपोर्ट दिना ती जाय ती त्रास भोगताय कांय जाला तरी रिटायरमेंट जात्री पयश सारकी येनाय मागीर तांकां एक आयडेंटिटी म्हणली ना तीं कितेंय करूंक किदं ना करूंक कांय फायदो ना